मां इहे तय कंदी आहियां की अॻलो उहो करे पाईंदो की न करे पाईंदो उन्ही जी कैपिसीटी उन जी रुचि उन जी इंट्रस्ट उन जी करण जी सोच पॉजिटिविटी आहे की कान्हे और हिकु थीम बिल्कुलु पसंदि कंदा आहियूं व्यक्ति विशेष खणी करे स्थान विशेष खणी करे